हलो हा ॿुधायो बढ़िया त मां सूरत मां ई ॻाल्हाए रहियो आहियां त तां सही जॻह ते फ़ोन कयो अथव त तव्हांखे मां तव्हांखे ख़ाली सूरत जो डुमस बिच ई घुमणो आहे या आसिपासि में बि तव्हांखे घुमिणो आहे ठीकु आहे त ठीकु आहे तव्हां चिंतामुक्त थी वञो मां तव्हांखे हिकिड़ी कार करे ॾिंदोमांव इनोवा ऐं हुन में तव्हांखे ड्राइवर बि मिली वेंदो जेको तव्हांखे सॼे सूरत जो दर्शनु कराईंदो तव्हांखे डुमस बिच बि घुराईंदो ऐं डुमस बिच में जेका टमाटे जा पकोड़ा फेमस आहिनि ऐं ॿिया बि जाम नाश्ता आहिनि उहो बि तव्हांखे खाराईंदो ऐं सूरत जे आसिपासि जी जेकी जॻहयूं आहिनि घुमणु लाइक़ु उते बि तव्हांखे घुमाईंदो ऐं इअं तव्हां घणे ॾींहं लाइ अची रहिया आहियो घुमण लाइ सूरत बढ़िया त मां तव्हांखे चारि ॾींहं हिते पैकेज चारि ॾींहंनि जो ॿुधाए थो छॾियां चारि ॾींहं जो असांजो ड्राइवर सां गॾु ऐं घुमण जो जेको पेकेज आहे हू पंजा हज़ार जो आहे त तव्हांखे हुन में रहण जो खाइण जो पीअण जो ऐं इहो घुमण जो जेको बि ख़र्चु आहे उहो सभु हिन में इंक्लुड अथव तव्हांखे मां ॿुधायो न पंजा हज़ार में असांजो सभु इंक्लुड आहे हिन में तव्हां जिते चवंदुव उतां तव्हांखे वठी वेंदव शॉपिंग बि कराईंदव न इहा हाणे अहिड़ो ई एतिरो ई एतिरो ई अघु हली रहियो आहे इहो त जाम घटि आहिनि त तव्हां इअं कयो पंजा न ॾियो भले पर तव्हां चालीह ॾेई छॾो चालीह में मां तव्हांजो सभु इंक्लुड कराए थो पोइ ॾिसो असांखे बि त कुझु मिलणु खपे न मूंखे ड्रायवर खे बि फ़ीस ॾिअणी आहे मूंखे गाॾीअ जो बिल बि भरंदो फ्युल बि भरंदो त हुन में त पोइ मुंहिंजो ठीकु आहे हा हुन लाए तव्हां चिंतामुक्त थी वञो मां तव्हांखे थ्री स्टार होटल में ई रहाईंदमि ऐं तव्हां जेकी कार चई अथव हुन में ई तव्हांखे घुमाईंदमि अच्छा ठीकु आहे हलो ठीकु आहे